दौड़ैके बाद जे छे अँ ई प्रभाव पड़ै छै अँ पड़ै छै जे कि लागै छै जेना शरीर धक धक धक धक करै पड़ै धक धक धक धक करै लागै छै आओर ओ छाती जे छै ने ओ किछु देर तक ओ अथी करै छै दौड़ैके बाद ई भी छै कि शरीरके जे छै ने शरीर जे छै स्वस्थ रहै छै दौड़ना दौड़ैके बाद जे छै सुबह सुबह जे छै ने ओतना अथी नहि रहै छै कि जतना कोनो भी चीज काम धन्धा करलिए तऽ कोनो चीज थकावट बुझेतै जेनाकि वॉलपिन ओकरा सभके कि छै स्वस्थ रहै छै इन्सान इन्सानकेँ सुबह सुबह उठिके दौड़ना भी चाही दौड़ैके बाद कि होइ छै मानसिक मानसिकके स्वस्थ रहै छै मानसिकके स्वस्थ रहै छै तऽ ई खानापिना भी खएबै तऽ ओतना टेन्शन नहि रहतै जेनाकि दौड़िके अएलिए सुबह सुबह पानि सब पी लिऔ दौड़ैके बाद कि होइ छै आराम महसूस करै छै आराम दौड़लेके बाद आराम महसूस ओ करैके छै जे ओतना जे छै ओसब दिक्कत नहि होना चाही तऽ ओकरबाद जे छै दौड़ैके बाद कि होइ छै ईसब मान मानसिक स्वस्थ ईसब तन्दुरुस्ती रहै छै मानसिक स्वस्थ रहै छै ईसब भी होना चाही ओकरबाद जे छै दौड़ैके बाद जे छै अँ शरीरके टाँङ्गसब ईसब पाएरसब जे छै ने ईसब सुरक्षित रहै छै हार्ट सब भी ईसब चलता रहै छै खूनसब चलैत रहै छै ईसब ओतना फिकर नहि रहै छै ओहि सबमे